हैलो बस ठीक ऐ तुस सनाओ सनां जरा आं जरी मिमी पुच्छा दा हा ही ही ही मेरा बी इ'याै हाल ऐ जरा मेरा बी इ'यै हाल ऐ जार सोचा दा मिमी आं कोई स्टार्ट स्टार्ट करना चाहिदा बड़ी शैल गल्ल कीती उ'यां करना चाहिदा दा स्टार्ट में सोचां दा

में ते सोची लै कोई रैस्टोरैंट बगैरा खोलनें आं बड्डा निं कोई छोटा मोटा स्टार्ट करनें आं पैह्ले कोई इक दो बंदा रखियै ओह्दे बाद जि'यां जि'यां कम्म बधदा जाग ते बढ़ांदे जाह्गे कम्म तां भी थोह्ड़ी बोह्ती नालेज ते ऐ न की कि'यां कम्म होंदा मतलब थोडा बोह्ता दिक्खे दा ऐ एह् ठीक रौह्ना उ'यां कोई रैस्टोरैंट बगैरा खोलना कोई जादा बड्डा निं निक्का गै खोलनें आं पैह्ले

हां मिली लैगे डिस्कस करनें लेईं आं आं चल ठीक ऐ बाय